राजस्थान में ग़रीबीअ यो निपटारो धर्म में बि कई तरह सां थींदो आहे हिते ॾाढा एनजीओस कमु कंदा आहिनि कई हिते अनाथाल्य आहिनि वृधाश्रम आहिनि ऐं लंगर बि हलंदा आहिनि हर धर्म में मुस्लमान पंहिंजा दरगाह जे पासे में लंगर हलाईंदा आहिनि त हिंदू पंहिंजे मंदरनि जे पासे में लंगर हलाईंदा आहिनि कई जॻहि ते दवाऊं फ्री ॾींदा आहिनि ऐं समाज सेवी गर्मियुनि जे ॾींहनि में थधे पाणीअ जूं मशीनूं लॻाईंदा आहिनि जॻहि जॻहि ते प्याऊ लॻाईंदा आहिनि ऐं खाधो विरिहाईंदा आहिनि ऐं ख़ासि तारीख़ुनि ते जीअं सतनारायण हुजे ग्यारिसि हुजे फल फ्रूट विरिहाईंदा आहिनि ऐं गरी स्कूलनि में वञी करे किताबूं विरिहाईंदा आहिनि कापियूं ॾींदा आहिनि पढ़ाई लिखाई जा सामान ॾींदा आहिनि ऐं कई ग़रीब ॿार थींदा आहिनि उन्हनि जे हिते इहो बि हलायो अथऊं की भई उन्हनि खे हिकु तरह सां स्कूल जे मामिले में गोद खणो अॼुकल्ह इहो बि निकितो आहे रवाज़ की स्कूल में वञी हिकिड़े ॿार जो ख़र्च खरिणो आहे जेको न ग़रीब ॿारु आहे ऐं पढ़ण चाहे थो त इन नमूने हर नमूने सां खाधे जी पीते जी स्कूल जी पढ़ाईअ जी बीमारीअ जी हर तरह सां मदद कयनि ॿियो त ॿियो अजमेर में जीअं हिकिड़ी जय अम्बे सेवा समिती आहे उहा उन्हनि जो हिकिड़ो वृधाश्रम बि आहे ॾाढियूं सुठियूं शेवाऊं ॾींदा आहिनि ऐं तंहिंखां सवाइ उन्हनि जी शव जी बि व्यवस्था रखंदा आहिनि शव वाहन हलाईंदा आहिनि जेके लावारिस हूंदा आहिनि उन्हनि जो दाह संस्कार बि पंहिंजे तर्फ़ां उहे कंदा आहिनि ऐं हिते सिंधियुनि जो बि हिकिड़ो ॾाढो लग्जूरियस हाईफाई वृधाश्रम पंहिंजो ठहियलु आहे उते बि उन्हनि जूं सभु सुविधाऊं ॾिनल आहिनि